हेलो हॅं प्रणाम

बाढ़ि अयलै सभ किछु डुबि गेलै माल जाल सभ भसि गेलै बड़ा बान्ध पर छी एगो साड़ी टाँगिकऽ नहि खाना मिलै छै नहि पानि मिलै छै किछु नहि मिलै छै एगो साड़ी टाँगिकऽ एगो कपड़ा टाँगिकऽ पल्ली टाँगिकऽ बान्ध पर हॅं रोड कतामे कोन कोई नहि एलखिन हँ कोई नहि देखै सुनै छै काल्हि बच्चा सभ भुखे रहै हाँ बान्ह पर कपड़ा टाँगिकऽ पल्ली टाँगिकऽ छी कोई नहि आयल नहि जल्दी कहियौ नहि सभकिछु भसि गेलै माल जाल सभ भसि गेलै घर दुआरि सभ भसि गेलै

हँ हँ

सभकिछु डुबि गेलै सभकिछु डुबिकऽ भसिकऽ चलि गेलै पानि बर्तन वासन सभकिछु भसि गेलै